हम भिभीआइटीसँ एक दी जाए रहियै बस स्टैण्ड तऽ हमरा फर्स्ट टाइम मतलब गेलियै तऽ एतऽसँ चौकसँ बस स्टैण्ड तऽ हमरा पता नहि रहै कतना भाड़ा छै नहि छै तऽ पुछलियै ओकरासँ केतना भाड़ा छै बतेलकै दश रुपआ दश रुपआ हमरा पास चेंज नहि रहै तऽ कहलियै ओकरा ऑनलाइन या कैश किछु अथी ऑनलाइन कैश तऽ हमरा पास नहि छै ऑनलाइन या किछु डेबिट कार्ड सबसँ लै छऽ तऽ बोलि दए तऽ इहए सब